जी हाँ मेरे गाँव में अंत्येष्टि सम्बन्धी कई संस्कार हैं जिनमें मुख्यतः अंतिम संस्कार जो कि अंत्येष्टि के बाद में किया जाता है इस संस्कार को लोग जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब करते हैं अंतिम संस्कार के माध्यम से लोग अंत्येष्टि पर मृत्युशय्या वाले व्यक्ति को लेटा कर के मरघट तक छोड़ने जाते हैं तो ये संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है